खेल एगो एहन चीज छै गाँव घरके जे मतलब ओ खेलाए लए बच्चा सब गेल तऽ ओकरा टेन्शन मुक्त रहल जेना शहरमे लोक सब गार्डेन जाइ छै मतलब शॉपिंग करैलए जाइ छै या पार्टी जाइ छै बहुते मतलब बहुते किछु रहै छै शहरमे जाहिसँ आदमीके टेन्शन मुक्त रहै छै गाँवमे तऽ से सब नहि रहै छै गाँवमे तऽ बस एगो खेल खेलाय लए जाउ या तऽ काज करु काज करु या तऽ खेल खेलाउ खेलमे खेलाइत खेलाइत चाहितेमे मगन मतलब हमसब एतेक मगन भए जाइ छी जे घरके पूरा टेन्शनसँ दूर भऽ जाइ छै आओर शहरमे रहै छै जेनाकी घूमै लए गेल पार्क गेल आओरर मॉल चलि गेल बहुते चीजके रहै छै शाँपिंग तोपिंग केलक या पार्टिये सब होइ छै तऽ ओतए तऽ गाँवमे पार्टी सबके सुबिधा नहि रहै छै ओतए आओर किछु नहि पार्टी छै नहि गार्डेन छै आओर कतौ तऽ जा नहि सकै छी ताहि दुआरे सँ खेल खेल हमसब खेलेलहुॅं आओर ओहाएमे रहलहुॅं खेल खेलेला सँ हमरसबके पूरा टेन्शन जे छै से दूर भऽ जाइया मतलब कनी माथा फ्री रहैया तऽ दोस्त सबके साथ खेलाइसँ आओर एहि खेल खेलाएमे बहुत नीक लागै छै बाहर सबमे जेना छै आदमी सब बहुत जगह घूमै लए जाइ छै गाँव गाँवमे तऽ ओते नहि छै मतलब कतौ घूमै बला ताहि दुआरे सँ घूमऽ घूमै लेल कतौ जेतै नहि एहि दुआरे सँ मतलब खेलेलक खूबे क्रिकेट कबड्डी जते होइ छै खोखो चोर नुकैया ई सब खलाइ छै खलाइमे एगो जे छै अलगे अथी मिलै छै ओ खलेलाके बाद जे छै घरके काज धाज टेन्शन पूरा जे छै मतलब माँके बाजब ई सब पूरा आदमी बिसरि जाइ छै पढ़ाइ लिखाइ सबटा बिसरि जाइ छै आओर बहुत नीक लागै छै खलाइमे ई जे छै से एगो अलगे आनन्द दै छै आदमीके आओर खेल खेलाए मे हमरासबके बहुत नीक लगैया लागैया